हमारे ज़िले में कुछ पूजा स्थल हैं जैसे की गोविंद देव जी का मंदिर आमेर माता का मंदिर और गणेज जी का मंदिर यह परंपरा को इस तरीके से दर्शाते हैं जैसे आप देखेंगे गोविंद देव जी के मंदिर में काफी धूम धाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है वह पूरे मंदिर को सजाया जाता है और काफी सारे लोग वहाँ पर जन्माष्टमी मनाने के लिए एकत्रित होते हैं वहाँ पर मटकी भी फोड़ी जाती है साल के कई बड़े त्योहार यहाँ पर मनाएँ जाते हैं जैसे आप देखिए गोविंद देव जी के मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है